आब जाहिठाम हमर खेत छै ओहिमे अगर जतऽ धान होइ छै गेहूॅंम होइ छै ओहिठाम सभसँ पीड़ित जे छै से बाढ़ि छै बाढ़िके सेहो आबैत रहै छै सालमे तऽ कहियो धानकेँ लय बैसै छै कखनो बालुके रेती रहछै गहूॅंम रहै छै रौदा लगलै सभ सुखाय लगलै तऽ अहाँके पानि जे छै ओहिके लेल बोरिंगके वयवस्था करऽ पड़ै छै कोनो तरह ओहो एक बेर बोरिंग करेबै बाढ़ि आबै छै ओहो बोरिंगके उठाकऽ फेक दै छै खराब कऽ दै छै लेकिन जे भी करै छै ओकरा बचबैके लेल हर तरफ सँ प्रयास ओहोके बाद कहियो ओला पड़ि गेलै कहियो तुफान भय गेलै ओकरो सुताइयो दै छै ओला जे खेतमे जे छै पुरा ओकरा भुसे बना देलकै कहियो तुफान आबै छै लागल फसल नीक रहै छै एकदम उजर एहन तुफान आबै छै जे सुता दै छै तोड़ि ताड़ कऽ लेकिन भगवानके कृपा छै खाए पियै केँ लेल भगवान ओतना दऽ दै छै आदमीके आवश्यकतासँ